नमस्कार नमस्कार अच्छे हैं अरे सब बढ़िया है यह बता रहे हैं थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा लेना है हमें ड्ररस वग़ैरह लड़की और लड़कों के लिए आपके पास उपलब्ध है क्या अच्छा अच्छा तो उसमें सफेद कलर का शर्ट चाहिए और नीली पेंट चाहिए और ही ड्रेस जो है वह लड़कियों के लिए चाहिए उसमें लमसम कितना ख़र्चा आएगा

बीस हज़ार रुपये अरे हमको क़रीब क़रीब एक यह पाँच पाँच सौ पीस लेने हैं दोनों पाँच सौ लड़के के लिए लड़कों के लिए पाँच सौ लड़कियों के लिए अच्छा अरे कुछ सही करो और क्या कुछ सही कर लो अरे जो समझिए वह सही करिए और क्या हम कहें

चलो ठीक है फिर आप ही से ले लेते हें